जेन्ना म्हाका गीव गीत जावं पद म्हणपाचें आसा आनी म्हाका तें रिकोर्डींग करपाचें आसा तेन्ना तें हांव एक पद सिलेक्ट करता आनी तें बरोवन काडटा आनी तेजी परतून परतून रियर्सल घेता हांव स्वता तातूंतल्यो चुको तेजो मोड आनी तेजो स्वर हो खूब रियर्सल करता आनी मागीर दोन दोन तीन चार फावटी रिकोर्डिंग करून पळयता तें सारकें आसा कांय ना जर ते सारकें आसलें आनी तें पदाचें सूर जर म्हाज्या आवाजा मेळ्ळें जाल्यार हांव तें पद फुडले रिकोर्डिंगा खातीर तयारे लागता आनी जे प्रधान जे शब्द आसा ते सुरळीत जावपा खातीर ते वेवस्थीत पाठ करून घेता आनी एकदां रिकोर्डिंगा खातीर ही तयारी म्हजी हे गाण्या खातीर आसता